असां अमर उजाला पेपर वठंदा आहियूं हुन में महिलाउनि जो हिकु पेज ईंदो आहे हुन में महिलाउनि जे बारे में ईंदो आहे कि महिलाऊं महिलाऊं कीअं अॻिते वधनि थियूं और हिकिड़ी फ़्राइडे जे शुक्रवार जे ॾींहं हिकिड़ी उहो हू बि ईंदी आहे पत्रिका बि ईंदी आहे हुन में बि सुठो महिलाउनि जो सभु ॾेखारींदा आहिनि कि महिलाएं कीअं कहिड़ो कहिड़ो कम थी करनि किथे किथे पहुची वयूं आहिनि